मदद जे केने छियै हम से बाढ़िमे बहुत बच्चा सभ डूबऽ लागल रहै बहुतके निकालने छियै हम सभ हमहुँ एक बेर दू बेर डूबल छी एनाहिते डूबऽ डूबऽपर भऽ गेल छी ओहिके बादो निकलल छी डूबिकऽ निकलल छी तऽ निकलल छी तऽ भगवान छथिन भगवान हमरो सभके पानिमे तऽ आदमी ओना नहि बचै छै लेकिन पानिमे हमरो बचेलथि हम सभ जाँइ सिखने रही ताँइ बचलहुँ नहि सिखने रहितहुँ तऽ हमहुँ डुबितहुँ आओर हमरा साथे जे आदमी रहै सेहो डुबितै लेकिन ओ निकाललहुँ सुरक्षित निकालिकऽ बहुत बच्चाके तऽ हम सभ अखनो तक पानिमे कुदा कुदाके सिखबै छी जे हेलनाइ सिखऽ तैरनाइ सिखकऽ राखब डूबि करनाइ सिखने रहब तऽ भाय कहियौ एहन मुसीबत आयत जे अपना जिन्दगी जान बचा लेब तऽ आगू आब देखियौ बाढ़ि एक एहन समय छै पानिमे तऽ वएह होइ छै जे खेलकूद आदमी पोखरिमे डूबल तऽ दोसर आदमी जे अगर हेलऽवला अछि तऽ ओकरा बचा लेलक आओर हमहीं सभ तऽ वएह काज केने छी हमरो सभके तऽ भगवान ओनाहिते सिखेने अइ